नै माबा बाक्सानिफ्राय ओं मानासाव थांनो ओंखारगोन जोङो माबायदिबा होननानै सोंहरदां दामफोरा गारि लाब्लाथाय उम गारि रिजार्भ लांब्लाथाय बेसेसो लायोबा

थांनो नागेरदो जोङो बेखौनो सोंहरदोंमोन आङो उम जानायफोराथ' मोनखायोने एयावनो

हा सिनायनानै ओं ओं ओं मबाइल नाम्बारा दंखायोमोन नालाय ओंखायनो सोंहरदों आङो माबायदि दा होननानै सोंना थांखायाब्ला जायाना

ओं उम जागोन दे खबर लानानै आरो थांफिनगोन जों खबर सोंना थांनाय बादि जायाना

मानसिफोर थाङोने मारनो ओं ओं

दा आरो माबा बोसोर गोदान फैहांबायना थांसिगोन

साब्रैसो थांनो नागेरदों जोङो

जाथ'बाय खोमा ने